नहीं वैसे तो हमने कोई भी बड़ी मूर्ति नहीं बनाई लेकिन हमने एकाक बार कई सारी कलाकृति बनाई हैं इसके लिए हमें बहुत सारी प्रेरणा मिली और उसके लिए कई सारी चीज़ों से प्रेरित भी होना पड़ा मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी और इस काम को पूरा करने के लिए मुझे कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि मुझे आसानी से कोई भी समान नहीं मिल पा रहा था और मैं जल्द से जल्द उसे नहीं बना पा रही थी पर थोड़ा अधिक समय लगने के बाद भी मैंने उस कार्य को पूरा किया